सोनभद्र ज़िले के लोग दैनिक आधार पर बहुत सी समस्याओं से सुलझ रहे हैंं उलझ रहे हैं जैसे कि कोयले कोयले का जो वातावरण यहाँ बहुत से ज़्यादा है यहाँ कोयले की धूल के रूप में उड़ रहे हैं और यहाँ प्रदूसण भी बहुत सारा हो रहे हैं यहाँ पर जो धूल उड़ रही है वो स्वच्छ पानी में भी प्रदूषित कर दे रही है वह स्वच्छ पानी को प्रदूषित कर के लोगों के शरीर में जा कर उसे एक रोग के रूप में फैला रही है इसी लिए नेताओं को उसे दूर करने के लिए रोड या फिर सभी जगह पानी को सींचना चाहिए जिस से कि प्रदूषित ना हो और कोयले को कम करना चाहिए जिस से लोग गाँव शहर या फिर कहीं भी उसका ज़्यादा ये ना हो ज़्यादा उड़े ना और पानी में ज़्यादा ना फैले और उसे स्वच्छ रखे